हम प्रेम पर लिखब पसन्द करैत छी किआकि प्रेम शाश्वत रस छै ओकरापर लिखएके लेल ओकरा अनुभव करब आवश्यक छै परन्तु समाजके बुराइ चाहे ओ भ्रूण हत्या हुए यौन उत्पीड़न हुए या छोट छोट बच्चाके सङ्ग अपहरण हुए अनैतिक कार्य हुए ओकरापर लिखब हमर धर्म बनैए एक कविके रूपमे अपन कर्तव्यपालन हेतु हम सामाजिक कुरीति पर लिखए छी

हम एकटा कविता लिखलहुँ यऽ जेकर भाव अछि स्त्रीके सम्मान कविताकेंँ रस विरह अछि किआकि ओ आदिकवि वाल्मीकि जे पहिल कविता लिखल गेल रहए ओहिमे विरह लिखल गेल रहए पहिल कविता विरहमे अछि तहि दुआरे विरह अनिवार्य अछि कविके चाही जे अपन क्षेत्रके विस्तार करैत रही अपन भावके विस्तार करैत रही आओर सामाजिक कुरीति पर सदैव कठोराघात करैत करैत रहि ई कविताके आओर कविके शास्वत धर्म अछि किआकि सत्ता जब भी लड़खड़ा लड़खड़ाबए छै कविता ही ओकर बाँह थामए छै ओकरा रास्ता देखाबए छै